مستقبل میں اتر پردیش کی تفریحی صنعت میں کئی اہم تبدیلیاں اور نئے رجحان سامنے آ رہے ہیں خاص طور پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور آڈیئنس کے ٹیسٹ کے بدلاؤ کے چلتے نیچے سب سے پہلا رجحان ہے او ٹی ٹی یعنی اسٹریمنگ سروسز کا اب لو نیٹفلکس امیزن پرائم اور ہاٹ اسٹار جیسے پلیٹفارمس پر گھر بیٹھے موویز اور ویب سیریز دیکھنا پسند کرتے ہیں یو پی میں انٹرنیٹ ایکسیس بڑھنے کے ساتھ یہ ٹرینڈ اور مجبوط ہوتا جا رہا ہے بھوجپورریی افدی اور ہندی میں لوکل کہانیوں پر بیج کنٹینٹ کی ڈیمانگ بڑھے گی دوسرا رجحان ہے لوکل آرٹسٹ اور کہانیوں کا ابھرنا یو پی کی لوک کلا اور بولی بھاشا اب نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر پہنچ رہی ہے اس سے لوکل فلم میکرس اور کلا کار کو نئے موقع ملیں گے تیسرا رجحان ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کا او ٹی ٹی پلیٹفارمس پرسنلائزڈ کانٹینٹ سجیشن ڈبنگ میں اے آئی وائس کا استعمال اور اسکرپٹ لکھنے میں اے آئی کی مدد عام ہو رہی ہے چوتھا ٹرینڈ ہے ورچئل ریئلٹی اور آگمنٹیڈ ریئلٹی کا لوگ ورچوئل تھیٹر یا کانسرٹس کا ایکسپریئنس گھر بیٹھے لے رہے ہیں آنے والے سمے میں اے آر بیسڈ موبائل گیمس اور انٹر ایکٹیو اسٹوری ٹیلنگ اور بھی پاپولر ہوگی اور آخری ٹرینڈ ہے ورچوئل ایوونٹس کا اب فلم لانچز کانسرٹس اور اوارڈ شوز ورچوئل یا ہائبرڈ فارم میں ہونے لگے ہیں ان سب بدلاؤ کے ساتھ یو پی کے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نئے دور میں پرویش کر رہی ہے